हेलौ अट' ड्राइभार बबाव दंलै आंखौ नै लोखि बाजारसिम लांफैनांगौमोनलै नोंथां मानोना आं नैबे लोखि बाजाराव थांनो नागिरदोंमोन ओंखायनो नोंथाङा फैनांगौ नोंथाङा फैयाबा उसुबिदा जागोन मानोना आङो थांथारनांगौ नालाय बिनिखायनो नोङो फैथार आं नोंथांखौ दहायनिफ्रायनो फन खालामबाय दंमोन मोन्नो हायाखै दा नोङो फैदो आंखौ लांनो लोखि बाजाराव थांखांनानै आरो बेलेगाव थांनांगौ जों पाठसालासिम थांनांगोन बेखायनो नोङो फैथार हेलौ अट' ड्राइभार नोंथां नै आङो दा नोंथांखौ नेना मोनैनि बेलेकजोंसो फैनांबाय ओंखायनो नोंथाङा फैथ'नांला आङो नेबाय थादोंमोन नोंथांखौ बिनिखायनो आं बेलेकजों एकदम फैथारनांबाय नोङो फैयाब्लाबो जासिगोन दे आं गुबुनजों फैबाय माने नों फैयाब्लाबो जासिगोन आं दा नै थांबाय दङ पाठसालानि पाठसाला फारसे नों फैथ'आ फैथ'नांला आं दा थांबाय दं थांगासिनो आङो दा माबा मोनफैबाय नै पाठसाला मोनहां मोनहां जाबायानो

थांगासिनो थांगासिनो दे नोंथाङा थाथ'दो